हाँ भोपाल ज़िले में कई स्थानीय परोपकारी सामुदायिक संगठन है जिन में मुख्यतः आरंब एजुकेशन आराधना कला केंद्र आश्रय यूथ इत्यादि समिलित है जो एक विशेष सामुदायिक संगठन है यह कई प्रकार से हमारा समर्थन करते हैं और समुदाय में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं हमारे आस पास कई वृद्ध वृद्धाश्रम भी है जिन में वृद्ध लोगों को रखा गया है यहाँ पर बच्चों की देखभाल के लिए भी एक विशाल भवन है जहाँ पर बच्चों की देखभाल की जाती है उनका वहाँ पर अच्छी तरीक़े से ध्यान रखा जाता है यहाँ पर पालन पोषण ग्रह भी है और हाँ मैंने यहाँ बेघर परिवारों की बढ़ती संख्या भी देखि है जिस का मुख्य कारण यहाँ पर हो रही बेरोज़गारी और अशिक्षा है यहाँ पर सामुदायिक संगठनों का काफ़ी प्रभाव पड़ा है जिस के कारण यहाँ लोग जागरूक होते जा रहे हैं और सामुदायिक संगठन एक दूसरे से जुड़े हुए होने के कारण यहाँ के लोग वर्तमान में शिक्षित भी होते जा रहे हैं और ये लोगों में समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव भी डाल रहे हैं